अगर हमारे यहाँ जो ऐंबुलेंस है वो गाँव एरिया है तो वहाँ जो सड़कें अच्छी नही रहती है तो अगर गाँव पे जो है एम्बुलेंस खराब हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा मुख्य रूप से सामना कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जैसे की हो गया अगर कोई गर्भवती महिलाएं है अगर उचित रूप से वहांँ एम्बुलेंस ना आ पाए तो उसके गर्भ में जो लड़का है जो बच्चा है वो खराब हो जाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और माँ को भी मृत्यु होने की बहुत ही ज़्यादा चान्स रहते हैं इसी प्रकार अगर किसी की दुर्घटना हो गई मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है और उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है लेकिन एम्बुलेंस नहीं आ पा रहा है तो वो कैसे डॉक्टर के पास जाएगा तो इसी के कारण जो है अगर हो एम्बुलेंस ना आए तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है